جی ہاں اس کا استعمال آج کل بہت لوگ کرتے ہیں میں کیا اور بھی بہت لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ سکیورٹی ہمارے ہماری گھر کو اور ہمارے آفیسز کو یا جہاں بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سکیور رکھتا ہے اور ہم کیمرے میں اس کو اپنے موبائل فون پہ اپنے لیپٹاپ پہ اس کو ایکسیس دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جس کے تھرو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں لائو کیا چل رہا ہے کوئی بھی ایشوز آتا ہے تو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی اس کو اور آج کل تو بہت سارے اور سینسرس آ گئے ہیں اس کے اندر جو سرویلینس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس کا تجربہ مجھے ہوا جب میں نے اس کو یوز کیا اپنے گھر کے سیکیورٹی سسٹمس میں لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ہیومن موشن سینسرز بھی لگائے جس میں کوئی بھی اگر انٹروڈر آتا ہے تو اس کو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو الارم اس سے ہو جاتا ہے ان انفارمیشن مل جاتی ہے جو جو جو بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کو مل جاتی ہے اور لائو ویڈیوز تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس کو تو یہ سب سے اچھی چیز رہی اس اس سسٹم کے ساتھ کہ ہم اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا اسٹیٹس چل رہا ہے